अगर से हम बात करें तो सोनभद्र जिले में विकास के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ सामने प्रतिदिन आती रहती है सोनभद्र जिला एक पिछड़ा हुआ इलाका है यहाँ पर बच्चों को शिक्षा में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे यहाँ अगर से बच्चों की छात्रों की शिक्षा अच्छे तरीके से हो तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की कोई भी समस्या नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ एन टी पी सी पावर प्लांट एन सी एल जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ होने की वजह से महारत्न कंपनी होने के वजह से बहुत सारे लोगों को आसान तरीके से ही रोजगार मिल जाती है हमारे यहाँ बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं रोजगार के लिए हमारे यहाँ जितने भी व्यक्ति है उनमें से बहुत कभी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपने हाथ से छोड़कर के बाहर रोजगार के लिए जाते हैं अन्यथा सभी लोगों को हमारे यहाँ ही रोजगार आसान तरीके से मिल जाता है हमारे यहाँ अगर से विकास की बात की जाए तो दूसरी सबसे मुख्य चुनौती शिक्षा के अलावा पर्यावरण है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि कोई भी बाहर से पर्यटक आते नहीं है जल्दी जिसकी वजह से अच्छी कमाई होती नहीं है यहाँ के लोगों की हमारे यहाँ कई सारे पर्यटक का आकर्षण केंद्र होने के बावजूद भी प्रदूषण की वजह से बाहर से ज़्यादातर लोग आकर के यहाँ रहना एवं घूमना पसंद नहीं करते हैं हमारे यहाँ आर्थिक भी बहुत सारी चुनौतियां सामने आ रही है दिन प्रतिदिन जैसे हमारे यहाँ गरीबी काफ़ी किधर काफ़ी ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सोनभद्र जिले में इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार को अवश्य ही ध्यान देना चाहिए एक यह कैसे यहाँ का वायु स्वच्छ किया जाए प्रदूषण कम किया जाए बच्चों को अच्छी शिक्षक दे सकें ताकि आने वाला भविष्य हमारे देश का ज़्यादा उज्जवल हो सके